आं दाख्लै थिनालि बाजाराव लंपेन्ट गांसे बायदोंमोन बे बारा मोजां नङा बुस्तुआ माबा सिलानिफोराबो गेंगोरहां गेंगोरहां जाबाय माथो सान्नैसो गान्नायावनो बे रंफ्राबो खारसिगोन बायदिसो मोन्दों आं बारा मोजां नङा रंआनो